म्हज्या एका मित्रान जाचें पर्यटक स्थळा कडेन घर आसा ताणें सॅपरेट एक अशें होम स्टे कशें उबें केलें आनी ताका ताजो भरपूर यश मेळ्ळो कारण म्हणजे ताणें आपल्या होम स्टेन ब्रॅड एन ब्रॅकफस्ट तशेंच विदीन बजट स्मॉल बजट ट्रॅवलज जे आसता तांकां बऱ्याक पडपा अशें होम स्टे तातून भितर फ्री वाय फाय आनी टॅक्सी सवीस म्हणजे पीक आनी ड्रॉप हाची सुविधा पर्यटकांक करून दिली म्हणून खुबशे पर्यटक ताजे कडेन रावपाक लागले आनी ताचो वो दंदो यशस यशस्वी जालो